ओइ हेल' नोंथां अ मा खबर मोजां जोंहा देग्लाय बे बैसागु फांसनखौ मा रोखोम खालामगोन बिनि सोमोन्दैसो एसे बुंहरनो नागिरदोंलै आङो बोरै बोरै खालामनांगौ औ बोरै बोरै खालामनांगौ बोरै मानांगौ आलासिखौ लिंहरो ना लिंहरा ओ गायकफोर लिंहरो ना लिंहरा मोसाग्राफोर लिंहरो ना लिंहरा बिनि सोमोन्दै एसे सावरायनांगौमोनलै औ बारा इन्ट्रेस जायाना दा बिनिखायनो औ औ औ औ औ बेथ' नंनायालाय नंगौ औ दा औ दा मानसि गिदिरफोरखौ इसे ओ जेरै एमएलए एमपिफोरखौ बिसोरनावबो एसे सान्दाखांलायहैनोसै नामा डनार हिसाबै अ ओमफ्राय गामियारिनियाव एसे एसे खांनानै ओमफ्राय बे प्रग्रामखौ मोजाङै मोजां खुंनोसै नामा सान्दों आरो दा माब्ला जिरायनांगौ माब्ला सावरायनांगौ बेखौ एसे सावरायलायहरब्ला मोजां जागौमोन नामा बेनथ' माब्ला डेट लागोन माब्ला फिक्स खालामगोन बिनि टाइमखौ मोनब्ला मोजां जागौमोन आरो दा जायहक सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टखौ बुंहरनोसै नामा जों औ माब्ला मा माब्ला औ माब्ला लेङो औ जोंबो ओंखारफाबाय जोंबो मावफाबाय औ दा बेदिनो एमएलए एमपिफोरनाव थांनांगोन खरसा थांगोन एसे गोबाङैनो उम बेनि बाजेटखौ बानायनांगोन बाजेटखौ बानायनांगोन औ बिसिबांसिम बाजेटखौ हायो आरो बे फांसनफ्राव मोनाफ्राव जानायनि बेबस्था खालामनांगोन टेन हाउस टेन हाउसआ बिसिबां लागोन ओमफ्राय बिदिनो माइक सेट बिसिबां लागोन गायकफ्रा बिसिबां लागोन खनगिरिफ्रा बिसिबां लागोन बेखौ माने इसे थुलमुल थुलमुल हिसाब खालामलायनांगौ आरो दा माब्ला लानो मिटिंखौ बेसो आरो हा समाथ' दिहुनब्ला हायो बे जे हमना लादो बयबोथ' आबाद मावनानै जाग्रा मानसिफोर सम लानानै बेदिनो अब्बा फ्रि टाइमआव बन्द टाइमफ्राव मिटिंखौ लिंजागोनखोमा औ दा बिनिखायनो औ औ जयै औ जेन फांसनफ्रा मोजां जालाङो बोथोरखौबो नायनांगोनलै जोङो बोथोरखौ हाब बेयाव अखा हाथारोब्रा बोथोराव औ नायनांगोन ना नायनांगोन बोथोरखौ लानानैसो जोङो एसे फिक्स खालामनांगोन औ औ औ औ औ औ दा बिनिखायनो समखौ लानानैबो बोथोरखौ लानानैबो नायनानै थिख बैसागु टाइमआवथ' बैसागु बे थांबाय दे दा बिनि फांसन थांसनखौथ' उनावबो बानाय जायो ना बे जोबनानै एसे रायजो राजाफोरखौ गोजोन खुसि खालामनांगोन रंजा खुसि खालामनांगोन बोथोरजों मा सम्परक' दङ नै बिनि सोमोन्दै एसे सावराय औ दे दे दे उम औ उनाव सावरायनोसै नामा हायो उम औ औ औ दे दे दे